हमारे गाँव में अलग अलग पक्षी देखते हैं हमलोग जैसे कौआ मोर कबूतर उल्लू हंस बहुत सारे पक्षी हैं जैसे नहीं देखने को मिलते हैं गौरैया और मोर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब बरसात में नाचते हुए दिखता है कबूतर जब सुबह सुबह लोग उठते हैं तो दाने डालने पर कितने अच्छे वह चुनते हैं दानों को और कितना सुन्दर लगता है कबूतर जब उड़ते हैं बत्तख उड़ते हैं हंस बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जैसे कि चिड़िया बहुत हैं कौआ गिद्ध गिद्ध बहुत ज़्यादा बाज जो पेड़ ओड़ में बहुत ज़्यादा टोँट मारते हैं और

जो तालाब के किनारे बड़े बड़े होते हैं और गौरैया भी नाचती है अच्छी लगती है कबूतर